बर'नि हारिमुनि सिनायथियाथ' मेइन जोंना न'खरावनो जा हारिनिया जेखाय खबाय सानद्रि संग्राय खाखि खखा आरो लोगोसे मोसानाय मोसानाया जाहैबाय जे एक नाम्बार मोसानाया जाहैबाय बागुरुम्बा मोसानाय हारिनि एक नाम्बार मोसानाय जाहैबाय अन्या जाथियाबो बे बागुरुम्बा गानखौनो बहुद मोजां मोनो मानोना दख'ना गानफब जोमफब आर'नाइ आरो गोजा गाब गोजा गोथां गोजा गोथांनि गाब गाननानै मोसानाय जायो दख'ना जोमग्रा जोमब्लाथाय बर' हारिखौ बहुद मोजां मोननाय मोनो मोसानायावबो फ्राय मोजाङानो आरो बर'नि जेनाखि गाननाय सिख्ला होन बा बुरि होन समायना रमायना कालार दख'ना गानोब्लानो बर' हारिनि बा सिनायथिखौ होनाय जायो होनो हायो आरो सिनि रोखोम बहुद सिगांनिफ्रायनो गोदो गोदाय एम्फौ फिसिनानै बर' हारिया इन्दि इन्दि सि दिरुननाय जायोमोन गिदिर फिसा आगर एरना एरनानै फाहार आगर बायदिसिना आगर एरनानैबो फानबोनानै थाखा खामायनो हायोमोन बर' हिनजावफोरा खिन्थु दा दानि बेलायाव जे इन्दि इन्दि बिफां गैयिनि थाखाय इन्दि सि बा एम्फौ फिसिनाय फिसिनाया खमायलांबाय दा बिनि थाखायनो जे बर'नि जे गत सेंग्रा हक बा सिख्ला हक सिख्लाफ्राबो खालि हारिमुनि हारिमुनि देखायनायावल' माने दख'ना गान खननाय होन मोसानाय होन बेहाय फाहार आगर बा आर'नाइ दख'ना गानै गानफब जोमफब गाननानै मोसानायावनो बहुद मोजां मोनोमोन अन्य जाथिफ्राबो बाख्नायोमोन एक नाम्बार मोसानायानो जाहैबाय बागुरुम्बा गान गानावनो दा अनेख दा सोलायबोबाय सिनि रोखोमा दा गोदोनि बादि नंला गोदोहाय बहुद मोजां गोदोनि मानसिफोरा बहुद मोजां आगर आखाय एरनानैबो गानबोदोंमोन दख'ना होन जोमग्रा होन फाहार आगर माबा माबि माउजि आफा बायदिसिना आगर एरनानैबो जोमबोनाय दङमोन जोमबोनो हादोंमोन खिन्थु दानि बेलायाव दा हिसानसालिखौनो नुनो मोनला बुंनो थाङोब्ला बर' हारिबाबो दा बायनानैसो गानग्रा जाबाय दख'ना होन आर'नाइ होन जोमग्रा होन बेफोरखौ बायनानैसो गाननानै मोसानाय होन बा आलासि दुमसि जाहैनाय होन बेहाय बै बायनानै गाननायासो हुदायासो बायनानै गाननाय हुदासो जालायलांबाय दा बेनिथाखायनो जे हारिमुनि जे बर'नि जे हारि हारिमुनि सिनायथिया खमायनायनिफ्राय खमायनायसो जानो हमलायलांबाय गोदोनि बादि गोदोनि जुगनि बुरि होन बा बोराय होन गोदोनि बादि जुदि दङ मावनाय दांनाय बा जानाय लोंनाय होन बा गाननाय जोमनाय होन बा हारिमुनि सिनायथिनाय होन बेफोरो फ्राय खमायलांबाय दानि जुगाव सिनायथि होनाय माखासे कला मोसानायाबो गोदोहाय मोजाङैनो फ्राय मोसाबोदोंमोन ओरैनो एसे एनै जे दा बर' हारिनि जे सिनायथि सिनायथि होनायाव जे मोसानाय अ र' सिनायथि होनायाव मोसानायावलाय

आंबो एसे एनै हायोमोन मोसानाय होन गान खननाय होन डाइलग होन आंबो एसे हाबोयोमोन दा बोरायबाय बोरायनायखाय एसे माबाबाय मोदोमफ्राबो लेरबाय